जीअं त मां केतिरनि ई लेखकनि जूं कहाणियूं पढ़ियूं आहिनि उपन्यास पढ़िया आहिनि पर उन्हनि सभिनी मां लेखक प्रेमचन्द मुंहिंजो पसन्दीअ जो लेखकु आहे छो आहे हुन जो कारणु आहे हिन जी जेके बि कहाणियूं अथसि उन में समाज जो आईनो आहे ॼणु उन समाज जी जेकी बि सचाई आहे उन्हनि पंहिंजे कहाणीअ में ॿुधाई आहे इहे आहिनि जीअं त उस जी राति बूढ़ी काकी कफ़नु इहे जेके बि कहाणियूं आहिनि सचियूं घटनाऊं आहिनि उन में कोई बि काल्पनिकु ॻाल्हि कई न वेई आहे इन करे हीउ लेखकु मुंखे जामु पसंदि आहे ऐं उन्हनि टे सौ खां वधीकु कहाणियूं लिखियूं आहिनि पंदरहां उपन्यास लिखिया आहिनि ऐं हर हिकु में छा त भाषा आहे छा ॿोली लिखी अथईं ऐं जेको गोधान इन्हनि जो उपन्यास आहे न उहो हर भाषा में इन्हनि जी इन जो तर्जुमो थियलु आहे इन ते हिकु पिक्चर फिल्म बि ठाही वेई आहे ऐं दुनिया जो हर माण्हू इहो उपन्यास पढ़णु चाहींदो आहे त अहिड़े लेखक खे मां छा हरकोई पसंदि करणु चाहींदो ऐं इन जो हर लेख जेको आहे पढ़णु पसंदि कंदी आहियां